اتر پردیش میں بہت سی ایسی مشہور جگہ ہے جو گھومنے کے لائق ہے جوکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور جن کو لوگ باہر سے دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں اتر پردیش ضلع میں جو گھومنے کی جگہ ہے ان میں سب سے پہلے آگرہ ضلع میں تاج محل ہے جو شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز کے لیے بنوایا تھا جوکہ بے پناہ خوبصورت ہے اور دنیا کے سات عجوبوں میں آتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے نہ صرف ہندوستان کے لوگ بلکہ دیش ودیش سے اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اس کے بعد ہمارے اتر پردیش میں فتح پور سیکری ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں باہر سے اور آگرہ میں ہی ایک لال قلعہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہمارے اتر پردیش میں ایک یونیوسٹی ہے علی گڑھ مسلم یونیوسٹی اس میں ایک لائبریری ہے مولانا آزاد لائبریری جو ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے اس میں بہت ساری کتابیں ہیں اور اگر ہم بات کریں اتر پردیش راجیہ میں ایک ضلع ہے لکھنؤ جوکہ اپنے کلاکاری کے لیے جانا جاتا ہے اور اس میں دو امام باڑے ہیں چھوٹا امام باڑہ بڑا امام باڑہ جوکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور اتر پردیش راجیہ کی سب سے خاص بات اس میں ایک ندی بہتی ہے گنگا ندی جو ہندوستان کی سب سے بڑی ندی ہے شکریہ